जैसे मतलब हम लोग जो है ना मुर्गी का जैसे मीटिंग होता है मुर्गी मतलब पक्षी का सारे मीटिंग होता है उसमें हम गए थोड़ा जन जानकारी के लिए लेने के लिए मतलब कैसा जानकारी है हम गए न तो मने बोला सब जैसे सब बोला ऐसे के कैसे सुरक्षित पक्षी रहना चाहिए जैसे कि छत उत पर पानी रखना चहिए दाना डाल कर उसको सुरक्षित से मतलब खिला पिला के पानी ऊनी पिला के ऐसे मतलब जैसे कि सुरक्षित रहे जैसे बीमारी न हो जैसे बीमारी का वजह से जो है वो जो है जो मर जाता है उसे कैसे मरना चहिए कैसे सुरक्षित रखना है हमको वैसे मतलब मतलब टाइम टेबुल जो है न खाना उसको दे करके पानी उसको दे करके खाना ऊना फिला खिला पिला के मतलब जैसे फरेस रहना चाहिए जैसे कि मतलब हो गया उसको ध्यान न देंगे थोड़ा थोड़ा और जैसा है तैसा थोड़ा दाना डाल के इधर उधर जल करने के लिए चले जाते हैं वो तो नहीं था लेकिन उसको सुरक्षित रखने के लिए जो है न उसको मतलब देखभाल करने के लिए जो है जो जैसे पानी छत उत पर डाल कर जे या जो वहाँ नीचे में फ्रस पर डाल देते हैं और उस वो जो है पानी ऊनी डाल कर जैसे ऊ मतलब फ़ैल से खाना ऊना खा कर सुरक्षित रहे और सुरक्षित मतलब रहने के बाद जब वो बड़ा होता है बड़ा होने का बाद जो है तो वो मतलब बच्चा देता है तो फैल जाता है इसलिए जो हम लोग है न इसी जानकारी के लिए वो मीटिंग में गए थे तो मतलब इतना जनकारी आया तो बोले हम भी ऐसे पक्षी को जो है जैसे ऐसे पालूंगा जैसे मतलब बढ़ेगा इससे इससे बीमारी न होगा और इससे जो है फैलेगा इससे सुरक्षित रहेगा इसीलिए हम जानकारी लेने के लिए हम जो है ना मीटिंग में गए थे देखते हैं दीदी भैया लोग कैसे समझा रहा है वह समझने के लिए जाते थे न तो मतलब यह सब बात जो है न समझाया तो हम समझ कर उधर से आकर ऐसे ही मात मतलब पैसा रखना चाहते थे और जैसे कि मतलब आए वहाँ से तो बोले हम घर में भी सब आदमी को बोल दिए ऐसा ऐसा भैया दीदी जो है ना जे बोल रहा था जो ऐसे सुरक्षित पक्षी रहना चाहिए जैसे कि उसको बहार निकाल कर छत के पानी रख दिए या नीचे में पानी या दाना डाल के जो है ना उसको खिला करके उसको देखभाल इधर उधर नहीं करना चाहिए देखभाल के उसको जो है न फिर अंदर में देकर सुरक्षित से रख देते हैं यही जानकारी लेने के लिए जो है सब बच्चे लोग को घर में भी इतना है बच्चे लोग या बेटी या पोतों जितना भी है सब लोग को समझा बुझा कर मतलब ऐसे चलाना है हम जब अगर हम कहीं चले जाए तो घर में समझा अगर समझाएंगे तो उसी तरीका से जो है न पक्षी को पलेगा हाँ जैसे कि मतलब जैसे बोला था मा बोले वो भी समझ में आएगा जैसे हमको गार्जन है बोल कर गया था ऐसे पक्षी को रहना चाहिए जैसे वो अजगर वो चला गया बाहर तो हम जैसे कि बाहर निकाल कर पानी ऊनी दे कर दाना डाल कर उसको जो है ना मतलब सुरक्षित से खिना न खाना ऊना खिला कर उसको फिर अन्दर डाल दिए ठीक जैसे कि